जी हाँ तकनीकी बहुत सारे हानिकारक उपयोग हैं और इनका दुष्प्रभाव हमें वर्तमान में देखने को मिल रहा है जिन पर हमने ध्यान दिया है कि किस प्रकार तकनीकी दुष्प्रभाव के कारण छोटे बच्चे ज़्यादा मोबाइल उपयोग करते है आँखें ख़राब हो जाती हैं तकनीकी का गलत उपयोग करने के कारण वो गलत संगति में पड़ जाते है नशे के आदि हो जाते है विभिन्न तरीके के स्टंट देखते है वो तकनीकी माध्यम से ऑनलाइन फ़ोन पर तो वो उन स्टंट का हिस्सा बनते है और कर नही पाते तो इसका भी उनपर एक हानिकारक दुष्प्रभाव पड़ा है वर्तमान में तकनीकी का दुष्प्रभाव ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से वर्तमान में विभिन्न बच्चे युवा एक ग़लत रास्ते की ओर जा रहे हैं जिन पर हमने ध्यान दिया है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव का कारण है